हॅलो आई तुका मगे एक गजाल सांगपाक जाय आशिल्ली तुकां खबर आसा हांव खूब्ब दुख्खी आसां हायेन मगे पयशे लागीं करुन करुन किचन सेट हाडलो आनी पळोवपाक जेन्ना हायेन तो ऑनलायन ऑर्डर केलो पळय तेन्ना पळोवपाक सामके एकदम चकाचक सगळे वस्तू दाखयले म्हाका तो इतलो आवडलो की जें म्हाका अशें दिसले की हायेन खरेंच म्हजें आता सपनाय पुरय पुराय जातलें जें हायेन पयशे लागी करुन करुन दोवरल्या पळय किचन सेट हाडपाक ते आज म्हाजें अ सपनाय पुराय जातलें आनी म्हाका तो खुपूच अ बरो मेळटलो असो प्रोडक्ट पूण जेन्ना आतां हायेन हाडुन पळयलें आनी कालुच तो आमी यूज केलो आमगेर सोयऱ्यां आयिल्लीं अ एकुचदां तेंका हायेन हें वाडले जेवण बी वाडलें तेंतुर पण जेन्ना हायेंन हात लायलो तेन्ना म्हाका न्ही खुपूच अशी तेंतुन कोलिटी खुपूच लोव कशी दिसली आनी मागीर हांवेन जेन्ना धुवपाक घेतलें तेन्ना आनी कांयच ना ताची वयर जी कितें हे आशिल्लें पळय तें अ उखलुपाक लागलें इतलो सारको हलके कशे हेची दर्जाची सगळीं आयदणां आसा अं आता हांव तांचेर कंप्लेन करतली अं खूप म्हाका हे वायट दिसलें म्हणोन त्या खातीर हांवेन तुका कॉल केलो आई